जेह्की साढ़ी आने आह्ली पीढ़ी ऐ एह् जेह्की साढ़ी हून आह्ली पीढ़ी ऐ तुस उसी केह् सलाह् देना पसंद करोगे जां केह् शिक्षा देना पसंद करोगे ज़िंदगी लेई ते अपने फ्यूचर लेई जां भी किस दे लेई जां कदेहा बी होई जा ओने आह्ली पीढ़ी साढ़ी इ'यै शिक्षा के अच्छी एजुकेशन अच्छे संस्कार जेह्के न ओह् लेइयै चलना चाहिदा अ बड्डें ई इज्जत करना चाहिदी बड्डे जि'यां सलाह् देन इ'यां ओह् सलाही उप्पर चलना चाहिदा अपनी मनमानी नेईं करना चाहिदी की जे अ अपनी मनमानी करूङन ते उ'नें ओह् पैह्लें रस्ता नेईं ओह् दिक्खे दा होंदा ते जेह्के स्याने बजुरग होंदे असें रस्ता दिक्खे दा उस रस्ते उप्पर चले दे आं जि'त्थें रस्ता खराब होऐ उ'त्थें सनाना की एह् रस्ता इत्थुआं खराब ऐ ते उसी अगर ओह् अ समझियै चलना नमीं पीढ़ी अगर उसी समझियै चले ते उं'दा नुकसान निं होंदा होर जादै ओह् तरक्की करी सकदे अगर अपनी मर्जी करुङन तां उ'नें गी ओह् नुकसान झल्लना पौना ते उसदे बाद उ'नें अग्गें बी ओह् निकलना उ'त्थुंआ अ इस अ इस बास्तै मेरी एह् शिक्षा स्याने दी ओह् अपनी गल्ल सुनियै ते बजुरगें दी गल्ल सुनियै चलना तां बड़ा अच्छा ऐ